میں نے جو موبائل لیا ہے وہ کافی خراب معیار کا ہے اس کے اندر اسنیپ ڈریگن پانچ سو اسّی کا پروسیسر ہے جو کافی پرانا ہے اور تیز رفتار بھی نہیں ہے اس کے اندر چار جی بی ریم ہے جو زیادہ استعمال پر کم محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں صرف چونسٹھ جی بی کا ڈاٹا ذخیرہ کرنے کی سہولت ہے جوکہ کافی کم ہے اور بہت جلد بھر جاتا ہے اس کا ڈسپلے بھی ایل ای ڈی نہیں ہے اور اس کے ڈسپلے کے رنگ بھی کچھ خاص نہیں ہیں اس کا اسپیکر اچھا ہے اونچی اور صاف آواز میں بجتا ہے مگر اس میں آپ ایچ ڈی کے زیادہ اچھی معیار کی ویڈیو نہیں چلا سکتے اس میں انڈرائڈ ورزن بھی پرانا ہے جس کی وجہ سے آپ موبائل میں نئے آئے ہوئے اپلیکشن اور گیم استعمال نہیں کر سکتے اس کی بیٹری کافی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور بہت دھیمی رفتار سے چارج ہوتی ہے اس کا کیمرہ اچھے معیار کا نہیں ہے اور اچھی تصویریں نہیں لے سکتا